اتر پردیش میں یہاں تک کہ انڈیا میں ہی پسماندہ برادری ہے کے لیے کافی چھوٹ دی گئی ہے ہر جگہ ان کے لیے اسکولس میں تو فیصلیٹی ہیں ہی اچھی ایجوکیشن کے لیے لیکن یونیورسیٹیز میں بھی ان کا کوٹا ہوتا ہے جس سے ان کا کم مارکس میں ایڈمیشن ایزیلی ہوجاتا ہے یو پی ایس سی میں بھی ان کو زیادہ اٹیمپٹ کرنے کا موقع دیا گیا ہے اور نیٹ میں بھی ان کا کم مارکس میں جرنل سے کم مارکس میں ان کا ایڈمیشن ایزیلی ہو جاتا ہے تو ان کے لیے کافی زیادہ سویدھائیں ہماری گورمینٹ نے دی ہیں اور اس کا یہ اچھے سے یوز بھی کریں تو اچھی بات ہے اور جو یونیورسٹیز ہیں وہ ان کو کوٹا دیتی ہیں الگ سے جس سے انہیں کافی ہیلپ ملتی ہے ایڈمیشن کے لیے کسی بھی یونیورسٹی میں یا کسی بھی اسکول میں اسکول میں بھی بہت سی ایسی یوجنائیں ہیں جس سے انہیں کافی کافی ہیلپ ملتی ہے